डांस नृत्य नृत्य मेरा मनपसंद क्या बोलें उसको बहुत हाॅबी वो रुचि रखती हूँ मैं नृत्य में मेरे को बचपन से ही नृत्य करना बेहद पसंद है और नृत्य करते करते मैं इतना मेरा स्वास्थ्य बढ़िया रहता था कि मैं हर समय एक हर काम करने के लिए तैयार रहती थी जब भी कोई कहता था कि आज हमारे यहाँ हैं वो संगीत का प्रोग्राम है तो तुम लोगों को आना है तो मैं बड़ी ख़ुशी से उछल जाती थी और लगता था कि आज तो नृत्य करने को मिलेगा और मैंने इस्कूल में भी नृत्य के लिए अपने लिए एक अध्यापक चूज़ कर रखा था उन्हीं से मैं नृत्य करना सीखती थी नृत्य में कत्थक मेरे को बहुत पसंद था और मैं करती थी अब तो ख़ैर मैं नहीं कर पाती लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अपना कर लेती हूँ अब नृत्य करने से थोड़ा थोड़ा मैंने अपने व्यायाम में उसको सम्मिलित कर लिया है तो सुबह उठ कर के मैं नृत्य करती हूँ अपना गाना चला लेती हूँ और नृत्य करती हूँ नृत्य बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए